हैलो डाॅक्टर जी नम्सते हां डाॅक्टर जी में मानसर रौहन्ना मिगी चक्कर एह् ऐ कि में दो चार दिन होई गे बमार होए दे है नी आंऊ किश रुट्टी खां मिगी नेईं पचा दी ओह् लत्तें होश नेईं सिर पीड़ रौंहदी चक्कर पता नेईं केह् ऐ डाॅक्टर जी किश कोई समझ नेईं आंदी दवाइयां बड़िया खाई ओड़ियां में पैरासिटामोल बी खाई ओड़ी में कोई फर्क नेईं पौंदा ओहदे कन्नै सनाऊ मिगी भला केह् इलाज ऐ न्हाड़ा अच्छा डाॅक्टर जी तुस सनाओ भला किन्ने पेसे लग्गी जाने थुआढ़े इत्थै थुआडी फीस किन्नी ऐ

हां पिच्छुआ तुस एह् नेई ना आक्खो कि थुआढ़ा ज्हार रपया बनी गेआ इने मेरे कोल इन्ने पेसे है नी ऐ हल्ली ते अच्छा ते कन्ने मिगी सनाओ थुआढ़ा अड्रेस कुत्थे औना कुत्थे में साम्बे कुत्थे जेहा आना ठीक ऐ ठीक ऐ आई जागा में आपू